नमस्ते भैया हमें मेरा घर पाँच कमरों वाला घर है और उसमें हमको अच्छे से खूब सुन्दर तरीके से पेन्ट कराना है आपके यहाँ हो जाएगा हाँ तो नहीं तो हम नहीं बाहर का भी कराना है और अन्दर का भी लेकिन हमें कमरों में अलग अलग तरीके की डिज़ाइन चाहिए चित्रकारी चाहिए जैसे बच्चे का कमरा है तो उसमें हमें चाँद सितारों का चित्र चाहिए और फूलों का चित्र चाहिए फूलों का चित्र चाहिए और बड़ वह पूजा वाले घर में कुछ भगवान के चित्र चाहिए कृष्ण उष्ण जी के चित्र चाहिए फूल चाहिए हाँ ठीक है और उगते हुए सूरज का चित्र दीवारों पर चाहिए

बाहर का कलर हमें ब्ल्यू कलर में चाहिए और चित्रों का रंग आप समझ ही रहे हैं प्राकृतिक कलर में चाहिए सूर्य का चित्र और फूलों का चित्र चाहिए दीवारों पर बच्चों के लिए अच्छा अच्छा चित्र चाहिए दीवारों पर एशियन पेन्ट चाहिए अच्छा ठीक है आप दो दिन बाद आकर हमारे यहाँ पेन्ट कर दीजिए पाँचों कमरे में करना है पेन्ट एशियन पेन्ट

हाँ जो भी आपका रेट लगेगा वह पूरा दिया जाएगा पैसे की चिन्ता मत कीजिए बस काम समय से हो जाना चाहिए एक पाँच तैयार कर दीजिए ठीक है प्राइमर करके फिर पेन्ट होगा ठीक है तब आप आइए दो दिन बाद हमारे यहाँ और पेन्ट करिए नहीं उस सबकी व्यवस्था हमारे यहाँ सीढ़ी वीढ़ी की है आप बस पेन्ट वग़ैरह लेकर आइए और फिर ठीक नमस्ते ठीक नमस्ते